وقت کے ساتھ زبان میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلیوں میں الفاظ کے معنی نئے الفاظ کا اضافہ پرانے الفاظ کا متروک ہونا اور تلفظ میں فرق شامل ہیں آج کل انگریزی زبان کا اثر اردو پر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے اردو میں انگریزی الفاظ کا استعمال بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ نئی نسل کے مختلف اظہار کے طریقے اور سوشل میڈیا کے اثرات بھی زبان پر تبدیلیاں لاتے ہیں زبان میں یہ تبدیلیاں قدرتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں وقت نے زبان کو کافی حد تک تبدیلیوں میں ملوث کر دیا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کا ہونا زبان میں لازمی بھی ہے لوگوں کی سوچ کا بھی اثر پڑتا ہے